मैथिली भाषा अइ लए कऽ प्रभावित अछि की जेनाकि बगलमे छै नेपाल अगर हम ओतऽ गेलहुँ घूमऽ फिरऽ तऽ हम अपन भाषा बजलहुँ तऽ हमर नेपाली भाय हमर भाषाके आँकिकऽ ओहो कोशिश कयलथि की हमहुँ बाजी मैथिली भाषा जेनाकि हमहुँ सब कखनो कऽ हुनका सबके सङ्ग रहै छी तऽ हम कहै छियै हम ओइठाम जाइ छी आओर हमर नेपाली भाई कहै छथिन जँ ठीक छै आओर अहिना हमसब अपन भाषाके एकसँ दोसर ठाम पहुचबै छियै जेनाकि हम बङ्गाल झारखण्ड कलकत्ता गेलहुँ तऽ बङ्गाल गेलहुँ घूमऽलए तऽ हम अपन मैथिली भाषा बजलहुँ तऽ ओतऽके सेहो किछु बङ्गाली भाय हमर मैथिली भाषा सुनिके ओहो कोशिश केलखिन मैथिली बजबाक तऽ हमर भाषा मैथिली ओतहु प्रभावित भऽ गेलै एक दिन अहिना हमसब घूमऽल गेलहुँ जेनाकि सीतामढ़ी तऽ ओतऽ अहाँके शुद्ध मैथिली भाषा नहि छै ओतऽ आयल रहली गेल रहली फेर जहन हमसब ओतऽ गेलहुँ तऽ ओतहुके लोक हमर सबके मैथिली भाषासँ प्रभावित भऽ गेलथि